गाना मूंखे पुराणा ऐं नवा ॿई वणंदा आहिनि पुराणा गाना बि मूंखे वणंदा आहिनि ऐं नया गाना बि मूंखे वणंदा आहिनि पुरा जीअं की गाननि में मूंखे वणंदा आहिनि लव सॉन्ग थी विया रोमेंटिक सॉन्ग थी विया सैड सॉन्ग थी विया पार्टी सॉन्ग थी विया उहे मूंखे ॾाढा वणंदा आहिनि हाणे हाणे जेके अ गाननि में जेके आहिनि नेहा कक्कर अ दर्शन रावल सोनू उनखां पोइ अरिजीत सिंह हीय सभु जेके सिंगर आहिनि उहो ॾाढा अ सुठा अ सिंगिंग कंदा आहिनि मूंखे बि सिंगिंग ॾाढी वणंदी आहे मां मुंहिंजी बि जाम इच्छा हुई की मां बि सिंगर ठहियां